मध्यप्रदेश में शिक्षा को ले के देखा जाए कि कैसे कैसे किस किस तरीक़े से सरकार ने पहल चलाई है और नीतियाँ चलाई है तो सरकार ने जो नीतियाँ चलाई हैं जैसे कोई विद्यार्थी है दसवीं में बारवीं में ज़्यादा पर्सेंटेज बनाया है तो उसको इस्कॉलर देने का एक योजना चलाया है जैसे अभी नए तरीक़े से देखा जाए जिन बच्चों ने पचसी परसेंट बनाया है तो उनको लेपटॉप प्रदान किया है पचास हज़ार प्रदान किया गया है और वो नियमित रेगुलर जैसे बी ए वाले जो बी ए करेगा जो बी एस सी करेगा तो उनको एक साल मे छात्रवृत्ति भी प्रदान करेंगे तो जिस से वो अपनी अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं और अपना देश में आगे बढ़ सकते हैं अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं और जैसा भी अपने को उसको अपने भविष्य में अच्छे से अच्छे शिक्षा ग्रहण करना है तो वो वह कर सकता है जिस से उसको अपनी स्थिति में जो जो ख़राब स्थिति थी उस में वो सुधार हो जाएगा तो इस तरीक़े से सुधार सरकार ने लाई है और इस तरह से पहल चढ़ा चलाई है जैसे पोषण को देखी जाए तो सरकार ने पहली क्लास से आठवीं क्लास तक के बच्चों को सरकारी स्कूल मे भोजन प्रदान किया जाएगा और वो रोज़ रोज़ अलग प्रकार के भोजन उनको प्रदान किया जाता है जिस से उनको पोषण की स्थिति अच्छी है